हमने अपने बगीचे में देसी पौधे ही लगाए हैं जैसा कि महत्वपूर्ण होता है गुलाब का फूल और चाँदनी का फूल और जासमीन का फूल वह सब देसी ही हैं जैसा कि हमको लगाने में काफ़ी बहुत ही टाइम लगता था जबकि वह जब तक वह बहुत ही बड़े न हो जाए पहले उस लगाने का महत्वपूर्ण तरीका पहले उसकी मिट्टी खोदना फिर उसके बाद मिट्टी में पानी डालना पानी डाल कर मिट्टी में पानी डालना फिर पानी डाल कर उसमें पेड़ को लगाना फिर पेड़ों को लगाने के बाद उसको पूरना उसके बाद काफ़ी टाइम तक हमको उसको देखभाल करनी पड़ती है और हमको दिन पे दिन उसकी आवश्यकता करनी पड़ती है जैसा कि हमको हर दिन उसकी व्यवस्था भी अच्छी करनी चाहिए और हम उसमें डेली पानी डालते हैं